हेलौ नै आं माबा बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मोनदास नारजारि बुंदों औ रिफदा माने नों देरस' बिलआवहाय ना हमो दा

नोंलाय मोनदों ना मोनाखै

दिनै सारखां सारखांबाय नामा मा मा मा मा मा ना मोनखो दिनैलाय

आथसा ए मेरला मेरला मोनो माबाफोर मोना बुरबुलाय मागुरफोर मोना बामिफोर

बुरबुला मोन्दों ने सम समल' मोनो ओमफ्राय दिनैहाय खय केजिथो जानाय नायालाय ना दिनै साराखै सारगोनदा

ए एक खमथार मोनदों ने होननै आथसा उम माने नोंनाव फन खालामनाया बेनो मा मा ना मोनो नाफ्रा ओमफ्राय बेखौनो सोंहरदों आरो नोंनावहाय खोनाबाय औ ए चेनेल रादाबनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय औ नोंखौ लोगो लाहैगोन जेखुनजाया नोंल' नोंसोर बे जायगायाव मा मा ना मोनो मा ना मोना जेखुनजाया नोंखौ खेबसे लोगो लाहैनाय जागोन आरो खोनाबाय औ लोगो लाहैगोन थांगोन नै जेरावनो जेरावनो थांगोन बारा गोबाव औ जेखुनजाया थांनायनि औ औ जेखुनि थांनायनि थांला लोगो लाब्लानो जाबाय खोनाबाय आं फन खालामखागोन ओमफ्राय नोंखौ औ नोंखौ नों माखासे खोथा बुंदो नै निउसनि सिगाङावहाय ओमफाय बेखौहाय जोंनि चेनेलआव आपलद होगोन आरो खोनाबाय औ औ मा मा ना हमैनो बोरै सारनो बेखौहाय औ औ बे बेखौल' खोनथादो आरो नोङो खोनाबाय